नमस्ते सर हाँ सर आप सही जगह पर फोन लगाए हैं हाँ सर

हाँ सर तो बताइए आपको कौन सा कलर का पेंट करवाना है आपको अच्छा सर

आपका पाँच दस रूम है अच्छा सर देखिए इस टाइम तो जादातर लोग व्हाइट पुट्टी करवाते हैं लोग ऐसे व्हाइट पुट्टी लगा देते हैं और जो रेलिंग जो होता है उसपर जो डिजाइन होता है ना उसपर अलग अलग पेंट जो है मरवाते हैं लोग और बाकी व्हाइट पुट्टी को या फिर पोतवा देते हैं तो उसमें जो है कि आपका जो है ना आपका खर्चा भी कम आएगा व्हाइट पुट्टी में वैसे आप अलग अलग कलर के अगर आप पेंट मँगवाएँगे ना तो उसमे आपका ज़्यादा बिल बन जाएगा सर तो आपको हम सजेस्ट करें हाँ सर अच्छा तो व्हाइट पुट्टी व्हाइट पुट्टी पर आप एक गोल्डेन आता है गोल्डेन कलर तो आप उसे भी हाँ यह भी बहुत अच्छा लगता है गोल्डेन कलर और पिंक भी आता है सर पिंक कलर आप पिंक भी करवा सकते हैं यह भी बहुत अच्छा लगता है सूट करता है

सर क्वालटी के ऊपर डिपेंड है जितना महँगा आप लेंगे आपको उतना क्वालटी आपको ओरिजनल क्वालटी चाहिए ना हाँ तो एसियन का जो कि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ से एसियन का ही खरीद के लेकर जाते हैं क्योंकि एसियन पेंट जो है कि अच्छी क्वालटी देती है तो आप हमाए यहाँ से एसियन पेंट ही ले जाइए ठीक है और वह आपका एसियन पेंट हाइएस्ट क्वालटी का जो है वह आपको पड़ जाएगा पन्द्रह सौ रुपये क्या कम करें आपको पहले से ही कम करके दे रहे हैं सर

अच्छा सर तो हम आपको वैसे चलिए आपको अगर ऐसी बात है तो आपको हम एक हज़ार में लगा क्या बोल रहे हैं सर

अच्छा सर तो इसके लिए हम कैलकुलेट करके अभी बता रहे हैं ठीक है वही देखिए अगर आप छूट की बात कर रहे हैं ना छूट की बात कर रहें आप आपको बीस लीटर चाहिए ना हाँ तो आप चलिए आपको कम करके दे देंगे पच्चीस तक आपको लगा देंगे

ओके सर चलिए धन्यवाद आपको मेरे हमारे यहाँ कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्ते न